مارشل آرٹس نے میری توجہ کی سطح کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے اس کھیل میں ہر ہر حرکت اور ہر تکنیک سیکھنے کے لیے ذہنی یکسوئی ضروری ہوتی ہے جب میں ٹریننگ کے ٹریننگ کے دوران استاذ کی ہدایت سنتا ہوں یا کسی مشق پر کام کرتا ہوں تو پوری توجہ دینا پڑتی ہے کیونکہ ذرا سی غفلت چوٹ کا بعض بن سکتی ہے اس مل اس مسلسل توجہ کی عادت نے میری روز مرہ زندگی میں بھی اثر دکھایا پڑھائی کے دوران بھی میں نے یہی یکسوئی اپنانی شروع کی اب جب میں مطالعہ کرتا ہوں تو خود کو غیر ضروری چیزوں سے دور رکھتا ہوں خاص طور پر موبائل فون اور شوشل میڈیا سے مارکش آرٹس نے مجھے اس وقت کی مجھے وقت کی قدر اور خود پر قابو پانا سکھایا ہے جو پڑھائی میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے